आं आंनि मबाइलआव निउस फिदफोर नायो आरो फरायो आं बड'लेण्ड बुब्लि बड'लेण्ड रादाब बे निउसखौ नायो आरो आङो बे चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदों